इस्कूल की बात कहा जाए तो मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया ऐसे ही कुछ दिन ही मैं इस्कुल गई तो जब शिक्षक मुझे गणित विषय में पढ़ाते थे जोड़ना घटाना गुणा भाग इस तरीके से पढ़ाया करते थे शिक्षक तो मुझे अच्छा लगता था यनि सबसे ज़्यादा पसंद मुझे गणित वाला ही लगता था मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता था और मैं फटाफट सब बच्चों की हमारी क्लास में जो बच्चे होते थे ना उन बच्चों से सबसे पहले क्वोश्चन का आंसर दे देती थी तो वो मेरे शिक्षक मुझे बहुत शाबाशी देते थे पीठ ठोकते थे अरे वाह तूने फर्स्ट किया तेरे जैसे दिमाग क्लास में किसी बच्चे में नहीं हैं तो मुझे गणित बनाने में खूब मजा आता था जब टीचर होम जो घर के निकली गणित बनाने को देते है न तो वो देते थे तो मैं पूरा पूरे गणित बना के लेके जाती थी और टीचर को दिखाती थी दूसरे बच्चे ये नहीं कर पाते थे उन बच्चों की अपेक्षा मेरे को मेरे को गणित बनाने में बहुत ही आनंद आता था और लेकिन मैं आगे पढ़ नहीं पाई नहीं तो गणित विषय में और ज़्यादा आनंद उठा पाती